मछुआरा सब जे जाल लएके फेकय छै तऽ एकदम नहबय छै हेलय छै ने एकदम मुरी उपर करने रहय छै एकदम पानि फेकना जे छै चितङ्गा एकदम उरलो जाइ छै तब ओइ पार अइ पार करय छै एकदम आओर तब जाल फेकय छै तऽ माछ मारय छै एकदम चितङ्गा जा रहल छै कोइ अथी नहि छै खूब माछ मारय छै एकदम पूरा अइ पार ओइ पार करय छै आओर डुबकीसँ कोनो डुबकीसँ होइ छै कोइ चितङ्गा मारने जा रहल छै हेलल जा रहल छै दू बड़ी दूर तक एकदम